हम चाकू ऑडर करले रहिए ऑनलाइन चाकू तऽ टाइमपर आ गेलै छै बट ओकरामे तनिक परेशानी हो गेल छै की ओकरामे धार कम छै आओर सामान काटैमे बहुत दिक्कत होइ छै